देखिए गायन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो भावनाऍं ही होती हैं गायन एक ऐसी शैली है जिसमें जिससे हम अपनी भावनाऍं मन की प्रकट कर सकते हैं सामने वाले के लिए तो जैसे कई बार व्यक्ति बहुत उदास है वो अपनी भावनाऍं नहीं व्यक्त कर पा रहा है तो वो कई वार गाने के माध्यम से अपनी भावनाऍं प्रकट करता है या कहे लो कि वो व्यक्ति बहुत खुश है वो अपनी भावनाऍं कैसे व्यक्त करें तो वो कई बार गानों के माध्यम से भी अपनी भावनाऍं प्रकट करता है और गाने अक्सर लिखे ही भावनाएँ भावनाएँ देख के जाते हैं जैसे कि कोई दुखी है तो वो उस हिसाब से गाना करता है कोई खुश है तो वो उस हिसाब से गाना सुनता है तो भावनाऍं गायन में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर हमको हम अपनी भाव भावनाऍं बोल के कई बार नहीं प्रकट कर पाते हैं तो हम गाना के माध्यम से अपनी भावनाऍं प्रकट कर देते हैं तो ओ मेरे हिसाब से तो भावनाऍं एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और कई बार जैसे देखा जाए तो हम जैसे खुश हैं तो हम उस हिसाब से गाना सुनते हैं अगर हम दुखी है तो हम उस हिसाब से गाना सुनते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाव हमारे जैसे अंदर की भावनाऍं होती हैं हम उसी तरह का गाना सुनना पसंद करते हैं या कई बार लिखना भी पसंद करते हैं